आंजों आरो जुनादफोरजों गोबां खाथि सोमोन्दो दं मानो होनब्ला आं सासे

फिसिग्रा सासे फार्मार एबा पिग फार्मार हिसाबै आंजों आरो अमाजों खाथि सोमोन्दो दं आं थांनाय नैरोजा जिदाइन मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम गासै बा बोसोर रानिं जाबाय अमा फिसिनाया गिबियावनो आङो तेजपुराव थानाय मनज बसुमतारि बिथांनियाव ट्रेनिं लाबाय गासै स्नि साननि ट्रेनिं लानायनि उनाव आङो न'आव बेखौ मोनसे फार्म हिसाबै खुलिफैबाय बिनिफ्रायनो आंजों आरो अमाजों गोबांथार खाथि सोमोन्दो दं मानोना जों गुबैयै अमाखौ जाग्रा खाय्ध फेभरेट होननानै सानो नंगौबो जोंनि भारतबर्सआव लोगोसे आसामाव अमाखौ गोबांथार जाग्रा सुबुंफोरा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ बे बेलायाव जोंनि बर' माहारिखौ लानानै अमाजों गोबांथार खाथि सोमोन्दो दं दिनै अमा बेदर नङाब्लानो बर' समाजाव मोनसेबो कार्जकरि एबा फोरबोफ्रा आबुङै जालाङा हाबा सारादु गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव अमा बेदर नांगौ जादों एबा नांगौ जायो बिनिखायनो बर'फोरनि गेजेराव अमा बेदरनि बिभागाबो गोनांथार बेयाव दा आं फार्मजों लोगोसे नङा अमाया जानोहागौ मोनसे जाग्रा जुनाद खिन्थु अमायाबो जाथोसे गोबां इन्टलिजेनगोनां जाथोसे जुनार बिथांमोना बुजिगौ गोजांनाय गोलोमनाय उखैनाय रागा जोंनाय अननाय बेफोर गासैबो जितुनिकि बिसिनि इन्टलिजेन जों बेयाव हमनो हायो बिनिखायनो अमाजों आरो मानसिजों गोबांथार सोमोन्दो दं होननानै आं सानो आं गोबांथार अनो अमाफोरखौ मोसौ बोरमा जिब जुनार कारन जों मोनसे बिसोरनि सायाव डिफेन्डेन्टबो जानो हागौ माब्लाबा आरो बियो मोनसे रांखान्थियारि जौगाखांनायाव मोनसे रोखोमनि हेफाजाबबो होयो जेरै हमना ला मासे अमानि दामआ दिनैनि थारिखआव बार' हाजार तेर' हाजार पसिस हाजारसिम जोङो मोननो हायो न'खरसे गोरिब सुबुङा मासे अमा फाननायनि उनाव गोबांथार लाय लथर नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बुथुमना लानो हानायखौ जों नुयो बिनि अनगायैबो मोसौआ जेरै गाइखेर होयो फिसा होयो दानि जुगाव मोसौनि दामआबो खोब गोबांथार जों मिन्थिगौ दा बेखायनो आङो जुनादफोरखौ गोबांथार अनो आरो अननो मोजां मोनो